देखियौ लंबा तैराकी बनबऽके लेल अहाँ सबसे पहिले खान पान पर कंट्रोल करू खान पान बढ़िआँसँ दियौ भोजन जेनाकि बदाम होइत छै काजू किशमिश अहाँ शहदके प्रयोग करू शहद तऽ जानिते छियै मधके कहय छै मधके अहाँ मध सेबन करू आ मध दू चार चम्मच लिअ काजू किशमिश बदाम ईसब खाउ आ भोजन जे छै इएह सब भात रोटी अपन खाइते छै तेलके तेल कम खाउ ओहिसे अहाँके सेहत बढ़िआँ रहत अहाँ कसरत करियौ हैबिट बनाबियौ जे कतने जल्दी हम तैरी हँ मतलब तैराकी बनी ओहि से बेसी फायदा रहय छै बजन पर बहुत कंट्रोल रहय छै बहुत तऽ कसरतमे भीड़ छै तब ने अहाँ तैराकी बनबै ओना थोड़ो भऽ जाइ छै हँ चलू चल भाइ किछु खाए लेलिए किछु पी लेलिए तऽ हम तैराकी बनलिए तऽ ओना नहि छै किआ तऽ एहि दुआरे जे खान पान पर अगर कंट्रोल रहब अहाँ अपन ओकरा पर होइ छै कि जे अहाँके जखने तरल पदार्थ सब नहि खयलिऐ तेल बला कम खेलिऐ अहाँके साँस पर बिल्कुल कंट्रोल रहतै तहि दुआरे छै साँसे मेन चीज छियै साँस अहाँके लंबा देर तक रहतै ओहि से आगू अहाँ बढ़ल जेबै तऽ ओहि दुआरे बेसी लोग तैराकी बनैत छै आ कसरतो छियै अहाँ सुबह शाम जे छै टहलियौ दू चारि किलोमीटर टहलियौ दौड़ लगाबू अहाँ जेनाकि दौड़य छै लोग देखैत होयबै जे आब जेना पुलिसे बिभागमे दौड़य छै ने ओहने समान जे अहाँ दौड़ लगाबू कतहुँ छै जगह ओहि ढङ्गके ओहि पर जइयौ अहाँ दौड़ लगाबू सुबह सुबह उठू रोडे पर सड़के बाट पर अपन अहाँ दौड़ू कम से कम एक दू किलोमीटर जरूर पर डे सुबहमे भोरमे जे छै भोरे भोर अहाँ दौड़यके प्रयास करियौ साँझके जे छै अहाँ पाँच छओ बजे बेसी घूमू जतेक बूलबै लगबै ओतेक ओहिमे फायदा छै आ खान पान पर कंट्रोल तलल पदार्थ एहिमे नहि खाना चाही तब अहाँ तैराकी बनलहुँ तैराकी बनल जाइ छै आर एहि से बिशेष तऽ नहि होइ छै